तुका कसली जाय गांवठी म्हाज्या कडेन सोलां खारें भाजी आसा तांबडी भाजी आसा मुळ्यो आसात शेतांत रोयिल्ल्यो सगळ्यो भाज्यो आसात हळसाणे आसा मिरसांगो चारशी रुपया एक किलो बरी मिरसांग तशीच मेळट बरी मिरसांग तशी मेळटली कितले जाय तुका पांच किलो जातली कमी आनी कितें कितें जाय तुका

बरें आनी कितें तांबडी भाजी आसा धवी भाजी आसा कांद्याची पात आसा मुळ्यो आसा ती कितली जाय बरें आनी तांबडी भाजी शंबर रुपया मुळी हय तशीच जाला आतां ना ती अशी शेतांत रोयिल्ली आसची ना आनी कितें जाय करप्यू जाय तो वीस रुपयान मेळटलो कितलो जाय

बरें घाल शंबराचीं घालूं बरें घालतां आं बरें हें गे तुजें सामान